نقل و حمل کے بہتر ذرائع نے میرے معیار زندگی کو بہتر بنایا ہے تعلیم صحت اور روزگار کے مواقع تک رسائی آسان ہوئی ہے وقت اور پیسے کی بچت بھی ہوئی ہے نئے ذرائع جو پہلے موجود نہیں تھے جیسے ای رکشا اور الیکٹرانک بسیں آنلائن کیب سروسیز جیسے اولا اوبیر وغیرہ میٹرو ریل بائک شیئرنگ ایپس یہ سہولیات پہلے دستیاب نہیں تھی اور اب زندگی کو زیادہ آسان بنا رہی ہیں